जेना भजन कीर्तन छै हमरा सभके माँसँ सिखलियै अपना दादीसँ सिखलियै चाचीसँ सिखलियै ओकर हमरा सभके मोहल्लामऽ हरदम भजन कीर्तन होइत छै सत्संग होइत छै ओहिमऽ लीन रहैत छियै सुनयमऽ बड़ा नीक लागयए बड़ा आनन्द आबयए ओहि सङ्गे जाइकऽ गाबैत छी मोनके विकार दूर होइए आलतू फालतू मोनमऽ बात नहि अबयए ओहिमे भक्तिमऽ लीन भै जाइत छी बड्ड मजा मोन लागयए हमरा भजन कीर्तन करयमे गाबै बजाबयमे लोक सभके सङ्गमऽ आ ओमऽ अड़ोस पड़ोसके जे बहिन जे छै सभ सङ्गे बैठलहुँ दश गोटा लोक गेलहुँ बजेलहुँ भजन कीर्तन केलहुँ बड्ड मोन लागऽ ओहिमऽ लीन रहयलऽ चाहैत छी बहुतमऽ मोन ओहिसँ उठयकऽ मोन नइ करयए मोन करयए ओहिमऽ घुसल रहू बहुत आनन्द आबयए आनन्द आबयए नीक लागयए ओहिमऽ लीन रहय चाहैत छी सत्संग होइए हमरा सभके मोहल्लामऽ हरदम देखैत छी सुनैत छी करैत छी भजन बढ़िया लागयए अपन घरमऽ रहिके की करब भजन कीर्तनमऽ लीन रहैत छी तऽ मोन शान्त रहयए सभचीज बढ़िआँ रहयए